जोंहा ओरैनो आबादखौ जेनेबा न' उनथिंनि जेनेबा हादाबाव आबादखौलाय जोबोद खालामनाय जायो जेरै मायनि माय जेनेबा माय गायो दैलाङाव आरो मेसेङावबो जोङो जेनेबा मायनि खिथिखो जेनेबा आबादखौ मावफिन्नाय जायो जेरै दैलांनि दैलाङावबो जोङो मायखो जेनेबा गायो जोङो जेनेबा ब्रै बिघा बा बिघा हानि आबाद मावो बेयाव जों माय गायो आरो मेसेङावबो जोङो दा माने आबादनि माने मायनि आबादखौ माने मावनाय जायो आरो मायनि आबादनि अनगायैबो जोङो लाइ लाफा आरो गोबां माने मैगं थाइगंनिबो आबाद मावो जेरै लाइ लाफा मुला बिदिनो गाजर कबि फान्थाव बेफोरनि आबादखौ जों मावनाय जायो बेफोरनि मावनाया माने बेफोरखौ मावनानैनो जों माने जेनेबा सोलिनानै दङ आरो जोंहानि न'वाव माने दाउ जेनेबा न'नि फिनाय दाउ दङ आरो दाउफ्रा माने जेरै फारौबो दङ मोन आरो हांसो आरो न'नि दावा दङ आरो दाउखौ जोङो माने फालांगिनो माने जोङो किजियाव माने जोङो थामजौ नैजि आरो थामजौ माखिबा ब्रैजिबो जायो बाजिबो जायो बि सिस्टेमै जों माने किजि हिसाबाव माने जोङो फालांगिनो माने फानहरनाय जायो आरो हांसोफोरा आरो माने हांसोफोरखौबो जोङो माने मासेयाव जोङो बाजौ राङै एबा द'जौ राङै बिदिबो जोङो गिलिरखौ लानानै माने फन्नाय जायो आरो फारौखौ जोङो माने ज'रायाव थामजौ बा नैजौ बाजि बेबायदि हिसाबाव जों माने फन्नाय जायो आरो